जेन्ना आमी फस्ट टायम हळू हळू शिकपाक लागता तेन्ना बालवाडींच्यान आमची जर्नी भुरग्यांची स्टार्ट जाता हळू हळू म्हणटा म्हटल्यार जशी जर्नी स्टार्ट जाता तशी आमकां स्कुलान बालवाडी सोंपल्या उपरांत स्कुलान धाडटा स्कूल जाल्या उपरांत आमकां हायर सॅकँड्रीन धाडटा पूण जे लोकल स्कुल्स कितले इम्पॉर्टंट आसा कारण जें कितें आमी शिकोन येयल्लेले आसा सद्याच्या हितून तें तर आमी लोकल स्कुलांसुनूच शिकोन येयल्लेले आसता चडशे सिटी एरियेन लोक हालींच डॅवलॉपमँट जाय ते खातीर चडशे कामा खातीर जेंचे पॅरंट्स सिटी एरियेन रावतात तींच भुरगीं सिटीच्या सिटी एरियेन स्कुलान वयता पण जे लोक गांवांत रावतात लोकांची भुरगीं गांवान रावतात तेन्नाय हीं रुरल स्कूल लोकल स्कूल हेच इमपॉर्टंट रोल प्ले करता जितलें हें स्कूल इम्पॉर्टंट आसता तितलेंच हायर एडुकेशन सुद्दां तितलें इम्पॉर्टंट आसता जें लोकल एरियांत चडशें आमकां मेळूंक शकना कारण जेन्ना एक हाय सॅकँड्री ऑर एक कॉलेज जर जायत जाल्यार तितलीं भुरगीं जाय पडटा ती लोकल एरियेन सिटीची भुरगीं येवं शकना पूण जेन्ना रुररांतली भुरगीं सिटी एरियेन वयता तितलीच तेंकां शिकपाक हें मेळटा बट जेन्ना ती वयतात तेन्ना तेंकां अशें दिसता की ना बाबा हें आमच्या स्कुलान नाशिल्लें हें अशें आमच्या पयलीं अशें जावं नाशिल्लें अश्यो टिचरी नाशिल्लो अशेच क्लासरूम नाशिल्ले तशेंच आतां खुबश्यो अश्यो रिसोर्सीस लोकल स्कुलांनी ना मेन म्हटल्यार तेंची वॉटर फॅसिलिटीझ बरी नासता तेंचे स्मार्ट क्लासरूम नासता वॉटर फॅसिलिटीझ पळोवपाक गेले जल्यार ऍग्जॅक्ट तेंकां कॅन्टीन नासता कॅन्टीन ऍक्जॅक्ट कॅन्टीन म्हटल्यार कितेें हें तेंकां जेन्ना ती वयतात हायसॅकँड्रीन हायर ऍडुकेशन घेवपाक तेन्नाच तेंकां कळटा की ऍग्जॅक्ट कॅन्टीन कशें आसता हायर ऍडुकेशन कशें आसता तशें लोवर ऍडुकेशन कशें आसता आमी स्कुलान कशीं आशिल्ली ही तीं मागीर इमेजीन करपाक लागता वॉटर फॅसिलिटीझ मेन म्हटल्यार बरें प्योरीफायींग वॉटर नासता जें आतां मेन मेन वस्तू येयल्या तितून वॉटर प्युरीफाय जावन येता तशें तेंकां केन्नाच मेळना तीं जस्ट बश्टें भायर बोटलींनी उदक दवरतात तेंच पियेता तेज्या खातीर तेंकां ऍक्जॅक्ट हायड्रेशन अशें हायजॅनीक अशें कांय मेळना जें उदक थोडीं भुरग्यांक इतली परिस्थिती नासता की ती सदां सदां घरा पसून टिफीन एफोर्ड करूं येता गवर्मेंटाची फॅसिलिटीझ मिडडे मील गवर्मेंट प्रोवायड करता बट सदां सदां एकूच मिडडे मील खावन खावन ती भुरगीं इतली कंटळलेलीं आसता की ती मी मिडडे मील सुद्दां खावपाक वचना मिडडे मील थोड्या थोड्या भुरग्यांचे अशेंच जाता की मिडडे मील घेतल्या न कारणा खातीर ती भुरगीं उपाशींच जाता तेका खातीर तेंकां मालन्युट्रिशन तितलें मेळना तशेंच सॅक्युरिटी फोर्स ती भुरगीं सॅक्यअर्ड अशीं नासता तेंकां दिसता की टिचर्स आसता पूण तेंकां जी ऍग्जॅक्ट सॅक्युरिटी मेळपाची गरज आसता ती तर ऍगजॅक्ट मेळना आनी तशें जर जालें जाल्यार जशी सॅक्युरिटी मेळपाक जाय तशी जाल्यार सॅक्युरिटी मेळना कारणान ती भुरगीं आपणाक अशें फील करता की आपूण सेफ आसा पूण ती ऍगक्जॅक्ट भुरगीं सेफ नासता कारण गवर्मेंट सॅक्युरिटी आसता जी हायर ऍड्युकेशनाकूच चडच घालता पण इतली लोकल लोकल एरियेक सॅक्युरिटीची खूब गरज आसा खंय तरी एक सॅक्युरिटी गार्ड आख्खी स्कुलान कितें घडटा तें पळोवं शकना ऍटलिस्ट गवर्मेंटान बऱ्यांत बरी फॅसिलिटीझ लोकल स्कुलाकूय घालपाची गरज आसा तशेंच क्लासरूम जेन्ना आमी लोकल स्कुलांसून डायरॅक्ट हायस्क हायॅसट ऍज्युकेशन घेवपाक जेन्ना सिटी एरीयेन वयता तेन्ना आमकां खूब असो इम्प्रुवमँट दिसून येता क्लासरूम डल आसतात जे लोकल एरियेचे आसतात तितले क्लासरूम ऍण्टर्टेटमँट अशें नासता जेन्ना भुरग्यांक गरज आसता की ना ऍन क्लासीनसून भुरग्यांचो ऍनवायरमँट जाता की ऍन क्लास कशें शिकपाचे क्लास बरी आशिल्ली क्लास डॅकोरेटीव आशिल्ली जाल्यार बरीं भुरगीं शिकतात तशींच टिचर सुद्दां बरे जाय पडटा त्या बऱ्या भुरग्यांक समजोन सांगप ऍण्टर्टेनमँट करून तशें शिकयलें जाल्यार भुरगीं तितले बेगीन जाता तितले बेगीन शिकूंक शकता तशेंच क्लासरुमान फकत ब्लॅकबोर्ड आसता स्मार्ट टिवीझ नासतातात स्मार्ट बोर्ड नासता इफ स्मार्ट बोर्ड आसलो जाल्या भुरगीं ऍटलिस्ट अशें ऍण्टर्टेनमँट करून तेंकां शिकोवंक येता आसलें पूण पयलींची सिस्टम ज्या लोकल स्कुलांनी फकत ब्लॅकबोर्ड आनी चॉक ती सिस्टमाक खंय तरी चेंज करपाची गरज आसा सगळे स्कूल सगळ्या लोकल स्कुलांन ऍटलीस्ट एक एक तरी दोन दोन क्लासींनी एक एक तरी स्मार्ट टीवी आसपाची खूब गरज आसा कारण जेन्ना स्मार्ट टीवी आसतली तेन्ना वेगवेगळ्या तरेन आमी भुरग्यांक शिकोवंक शकतले तशेंच मॅथ्स फॉर्म ऍण्टर्टेनमँट करून शिकोवप ज्या कारणान भुरग्यांक तें डायरॅक्ट याद रावप नाजाल्यार कळप तेंकां केन्ना केन्ना तेंकां मुवी दाखोवप केन्ना केन्ना तेंकां आमची हिस्ट्री दाखोवप थ्रू थ्रू द स्मार्ट टिवीझ कारण ब्लॅक बोर्ड आसल्या कारणान फकत आमी चॉकान बरोवंक शकता आनी तें पुसूंक शकता तशें ते स्मार्ट बोर्डार जायना तशेंय जाता आमी डायरॅक्टली इंडायरॅक्टली बरोंवंक शकता पूण कशें जाता की ऍटलिस्ट स्मार्ट बोर्डार सगळें आमी सेव करूंक शकता तशेंच ब्लॅक बोर्डार आमी सगळें सेव करूंक शकना तशेंच तेंकां कॅन्टीन फॅसिलिटीझ ऍग्जॅक्ट कॅन्टीन नासल्या कारणान ती भुरगीं चडशीं अफोर्डूय करूंक शकनात आनी घरची पद्दत तशी परिस्थिती नासल्या कारणान तीं कॅन्टीनूय बट ऍटलिस्ट जें कॅन्टीन जें हाफ गवर्मेंटाचें आनी हाफ भुरग्यांच्या वतीन आसपाक जाय ती आमकां कांयच फॅसिलिटी दिसना कॅन्टीन आसल्या कारणान ती आपणाक जाय तशीं हायरीय चार्ज करूं शकता ऍनी प्रोडक्टा खातीर तें सगळींच भुरगीं कितें एफोर्ड करूं शकना पूण फ्रोम गवर्मेंट थ्रू जर कॅन्टीन आसलें डेली डेली जाल्यार त्या भुरग्यांच्या खूब युझा खातीर पडटलें